मैंने कुछ दिन पहले ही एक दुकान से चोप बोर्ड लिया था तो वह चोप बोर्ट लकड़ी का था दुकान वाले ने बोला था कि उसकी लकड़ी बहुत मजबूत है और वह जल्दी से ख़राब नहीं होगा उसका बहुत दिनों तक उपयोग करेंगे तो भी वो अच्छा ही रखा रहेगा पर मैंने उसका इस्तेमाल जब पाँच छः बारी किया तो उसकी लकड़ी ख़राब हो गई और उस लकड़ी में बहुत सारे गड्ढे गड्ढे पड़ गए और मुझे सब उस पर आप सब्जी काटने में भी अच्छा नहीं लगता उस चोप बोर्ड में तो बहुत सारी दरारें आ गई वह चोप बोर्ड मैंने पाँच सौ रुपये का लिया था दुकान वाले ने बोला था कि बहुत मजबूत लकड़ी का है पर अभी उसको मुझे उपयोग में करते हुए एक महीने ही हुआ है और वह चोप बोर्ड ख़राब हो गया मेरे पैसे तो बर्बाद चले गए और वह मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा